अपन छतपर दाना अनाज छींट दय छी कबूतर सभके लिअ मतलब चिड़िआ सभकऽ लिअ कि आबय ओसभ खाय देखयमऽ हम सभ ओ सभकऽ बड्ड नीक लागैत छै जब ओसभ खाइत छै तऽ हमसभकऽ आनंदित आबैत छै ओसभ जे ऊपर जे उड़ैत छै तऽ ओकरा देखयमऽ बड्ड नीक लागैत छै अपन अनाज छींट दैत छियै ओकरालऽ पानि राखि दैत छी जऽ कतहुँ जाइ छियै तऽ हमसभ देखय छियै ओकराके तऽ हमराकऽ बड्ड नीक लागय छै आओर जेना रस